हमारे भारत देश देश दो सौ साल तक गुलाम रहा सन उन्नीस सौ सैंतालीस में अजादी मिली उसके बाद प्रथम नेता थे नेता सुभाष चन्द्र बोस जी थे वे वो कानून और प्रधानमंत्री के ओ पदभार संभाले और देश को अजादी उन्हें महात्मा गांधी जी ने देश को अजादी दिलाई उन्हें नेता सुभाष चन्द्र बोस को पहले प्रधानमंत्री बनाए और वे वे कार्यभार संभालते हुए उन्हे देश को महत्वपूर्ण रूप से अपना देश आगे बढ़ाते गए और देश के लिए कुर्बानी दिल कुर्बान हो गए वो अपने महात्मा गांधी ने भारत देश को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी वैसन दो सौ साल बाद आज़ादी मिली पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैतालीस को देश आज़ाद हुआ

वो प्रथम प्रधानमंत्री नेता श्रेष्ठ नेता जी सुभाषचंद्र बोस जी को बनाए उसके बाद वे अपने कार्यभार संभालते हुए वो अपने